आमच्या गोंय राज्याची गिरेस्त संस्कृती जावन आसा आमची कोंकणी भास पोर्तुगेजानी आमच्या कोंकणी भाशेक सोंपोवपाक खूब प्रयत्न केले लोकांक मार खावचो पडलो तेंच्यानी आमच्या गोंयकारांचेर पोर्तुगीज भास लादपाचो खूब प्रयत्न केलो पूण आमचें आदले पुर्वज दायज उगी रावले ना तेंचानी कोंकणी बरोवप चालूच दवरले कोंकणी उलोवपूय चालू दवरले त्या खातीर तांकां जेलीन सुद्दां वयचे पडले ही कोंकणी भास आमच्या परस आमच्या बरोबर रावपाक तेंचोज आयज आमक त्या जाण्टेल्यांचो आयज आमकां हातभार लागलेलो आहा तातूंत पुंडलीक नारायण नायक दामोदर मावजो उल्हास बुयाव महाबळेश्वर सैल आनी आतांच आमचो सर्गेवंत विष्णू सुर्या वाघ हांच्यानी खूब कोंकणी विशी बरयलें कोंकणी विशी नाटकां बरयली गांवा गांवान तेंची चळवळ जाली गांवागांवान तेंची नाटका जाली हांवें सुर्या विष्णू वाघ विष्णू सुर्या वाघ हांचे नाटक सुद्दां केला पुंडलीक नाय नारायण नायक हांची दोन तीन नाटकां केली इतलो तेतून शब्द प्रहार बरो आसता श आमकां जे जे शब्द खबर नासले तीच आज ज त्या नाटनी त्यांचानी त्या शब्दाचो प्रयोग केला आनी खरेंच कोंकणी आज टिकोवन दवरपाक आमकां ह्या सगळ्या आमच्या म्हालवजांचो खूब आदार आसा आनी आमी आमच्या भुरग्यांकूय हे कोंकणी विशय न्यान दिवपाक जाय आमी आता कॉन्व्हेंटान स्कुलान घालता म्हटल्यार कोंकणी ते म्हणटा इंग्लिश शिकां इंग्लिश शिकपाक शिको येता इंग्लिश केन्नाय शिको येता म्हटल्यार कोंकणी आमची शिकतलो जाल्यार आमच्या घरांच्यान आमी पयलीं कोंकणी उलोवपाक स्टार्ट करपाक जाय एक घरांतल्यान उलोवप कोंकणी मनशान सुरू केले की आमच्या भुरग्यांच्या त्या मनांचेर बसता आनी तेंची माय भास जाता इंग्लिश केन्नाय शिको येता हिन्दी केन्नाय उलोव येता म्हटल्यार कोंकणी ही खरेंच आमची गरजेची आसा आनी ती गरजेक उरपाक जाय आनी ते टिकोवन दवरपाक जाय आनी टिकोन दवरपाचे काम हे आमचें हांव प्रत्येक आवय बापायचे प्रत्येक गोंयकारांचे नाल्यार हे भायले लोक येतले आनी कोेंकणी आमची माय भास म्हणून गाजोवंक लागतले त्या खातीर तांकां आमी चान्स दिवचो न्ही ही कोंकणी भास आमी आमच्या भुरग्यांकूच दिवपाक जाय बरें